اسلام وعلیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ جی الحمد للہ آپ فلاح الدین سے بات ہو رہی ہے سوری ابصار سے بات ہو رہی ہے جی میں ایم ڈی محمد عزیر بول رہا ہوں میں پٹنہ سے بول رہا ہوں تو آپ پورنیہ کے رہنے والے ہیں جی مجھے کسی نے آپ کا نمبر دیا کسی ساتھی نے آپ کا نمبر دیا میں اس بار میری اسکول کی چھٹی چل رہی ہے اسی لیے میں اس بار سیمانچل کے بارے میں بہت کچھ سنا ہوں سیمانچل ایک بہت اچھا ایریا ہے سیمانچل اسی لیے میں اس بار سیمانچل گھومنے کے لیے آنا چاہ رہا ہوں تو کیا آپ ہیلپ گے کچھ میرا وہاں پہ جی میں اس بار میری اسکول وغیرہ کی چھٹی ہوئی ہے تو اس بار میں سیمانچل گھومنے کے لیے آنا چاہ رہا ہوں میں سیمانچل کے بارے میں بہت کچھ اچھا سنا ہوں سیمانچل بہت اچھی جگہ ہے بہت وہاں کے لوگ بہت دلچسپ ہیں تو میں وہاں گھومنے کے لیے آنا چاہ رہا ہوں تو کیا آپ ساتھ دیں گے پلیز ٹھیک ہے پھر آپ وہاں کے بارے میں کچھ مجھے بتائیے کچھ جانکاری دیجیے تاکہ میں تھوڑا آپ سے جانکاری لے کر کے میں کام کو آگے کر سکتا ہوں میں کیسے جا سکتا ہوں جی تو جی جی آواز آ رہی ہے تو یہ سب گھومنے پھرنے میں لگ بھگ کتنے کا خرچ آ سکتا ہے کیوںکہ اس سے پہلے ہمارا کوئی دوست گیا تھا انہوں نے کہا کہ اتنے سارے پیسوں کی خرچ ہوئی ہے تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ سب کے لیے کتنا خرچ ہو سکتا ہے اور آپ پورنیہ میں کہاں رہتے ہیں ذرا مجھے کچھ بتا دیجیے تاکہ میں آسانی سے پہنچ جاؤں تو جی جی میں نے آپ سے پوچھا کہ مطلب پیسے ویسے کتنے خرچ ہوں گے کچھ بتا دیں مجھے تاکہ میں اس حساب سے کام کر لوں گھومنے آؤں تو جی جی ٹھیک ہے پھر ملتے ہیں ان شاء اللہ آئیں گا ضرور ٹھیک السلام علیکم